एल पी जी सिलेंडर यूज करते समय उपयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियाँ जैसे कि रेगुलेटर रेगुलेटर को चेक कर लेना चाहिए कहीं लूज रहता है तो गैस निकल लीकेज होती हैं लिक गैस लीकेज होती है इसलिए उसको ध्यान देना चाहिए और बाटले पे जहाँ पे रेगुलेटर लगता है उसमें एक रब्बर आता है वो रब्बर को ध्यान देना चाहिए रब्बर लूज तो नहीं है कटा तो नहीं हैं इसके वजह से गैस लीकेज होती है गैस लीकेज होगी तो आग लगनी की चान्स रहते हैं और पाइप को चेक कर लेना चाहिए पाइप कहीं कटा नहीं है फूटे नहीं है ये सब चेक करके और चूल्हे को चेक करना चाहिए चूल्हे का और चूल्हे का रोज स्विच चेक कर लेना चाहिए और वो बर्नल जहाँ पे लगता है चूल्हे का वो सब चेक कर लेना चाहिए अगर सब सही नहीं रहेगा तो बराबर वो जलेगा नहीं जल जलेगा नहीं तो फिर दिक्कत देगा वो उस समय और गैस से हमें बहुत ही फायदा है पहले के लोग थे उनको गैस के बारे में मालूम नहीं था इसलिए वो गैस बहुत कम ही यूज करते थे वो लोग जैसे पहले के लोग लकड़ी यूज करते थे चूल्हे का उपयोग करते थे उपल का उपयोग करते थे धीरे धीरे सबको पता चला गैस गैस के बारे में वहाँ यहाँ भी कभी कोई कोई यूज कर रहा था पहले अभी तो हर घर में भारत सरकार द्वारा एक लाई गई योजना है उज्वला योजना उसके तहत वह सबके घर में सिलेन्डर है सिलेंडर से खाना पकाने पे अच्छा ही सुविधा है और अच्छा है आपके लिए थोड़ा पहले क्या ओपल था ओपल के धुँए से आँख को दिक्कत होती थी आँख में प्रॉब्लम होती थी और बाकी साँस दम घुटता था साँस लेने में प्रॉब्लम होती थी बाकी अन्य तमाम प्रकार की दिन में बीमारियाँ होती थीं

जैसे कि अभी गैस पे खाना बनाने से टाइम भी बचता है और जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है यहाँ पर पहले लोग गैस पे उपल में बनाते थे गैस नहीं यूज करते थे अभी भारत सरकार द्वारा लाई गई एक योजना के तहत सब गैस यूज कर रहे हैं तो हमारे पूरे गाँव में लगभग सबके यहाँ गैस है सब गैस यूज करते हैं खाना बनाते हैं जल्दी होता है वैसे उपल जलाते थे उस लगता था धुआँ होता था धुआँ से तमाम प्रकार की बीमारियाँ होती थी और लोग खाँसी आती थी और आँख में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी यही सब हो बहुत सारे तमाम प्रकार की बीमारियाँ होती थी